मैथिलीके अगर हम एगो मिथिला भाषीके अहाँ तीन चीजसँ देखकऽ बुझि जेबय जे कहल जाइत छै एगो जे छै से पान मखान आ मधुर मुस्कान तऽ मैथिली भाषा ओकरा अगर अहाँ कहबय तऽ ई चीजे नव मधुरता छै न से मैथिली भाषामे जुड़ल छै आ ई मधुरता हम जतय भी गेलहुँ हँ अपना जिलासँ बाहर गेलहुँ राज्यसँ बाहर गेलहुँ तऽ ओ मधुरता हम अपना सङ्गे मैथिली भाषाके साथ लए गेलहुँ जे हमरा अन्तरात्मामेए मैथिली भाषा चाहे हम कोनो भाषा बाजी लेकिन मनमे कतहुँ न कतहुँ मैथिली ही रहैत छै भले हम ओकरा ट्रान्सलेट कएकऽ हिन्दीमे बाजी ओकरा हम आइकाल्हि आधुनिक भाषामे इंग्लिसमे किया नहि बाजी लेकिन मनमऽ आखिर मैथिलीए चलयए तऽ मैथिली भाषा हमर पहचानमे बहुत मूल रुपसँ शामिलए आ एहिमे हमर खास कएकऽ बाजयके तरीकामऽ हमर बाजयके शब्दके चयनमऽ हमर भाषाके मधुरतामऽ प्रेममऽ हमर मैथिली भाषा शामिलए आ ई हमर पहचान छी